हांव ल्हानपणां साकुनूच कोंकणी आयकत आयिल्लें आसा म्हजे घरचे जावं शेजारी म्हजे इश्ट शिक्षक सगळेंच कोंकणी उलयतात तें आयकून हांव कोंकणी उलोवपाक शिकले तेच बरोबर वाचपाकय शिकले पूण ही कोंकणी भाशा मनशां मनशां बरोबर बदलत वता त्याच बरोबर वाठारा वाठाराक कोंकणी बदलता जर आमी दक्षीण गोंयातल्यान उत्तर गोंयांत गेली तर थंयची कोंकणी ही वेगळी त्याच बरोबर कोंकणीतले थोडे शब्दय आसात जेवूय त्या प्रांतात वेगळे ह्या प्रांतात वेगळे आमच्या प्रांताक त्या शब्दाक एखादो बरो अर्थ आसूं येता तेच बरोबर दुसऱ्या प्रांताक गेली त्या त्या शब्दाक एकदम पाड अर्थ आसपाक जाता अशे थोडे शब्द आसतात जे आमच्या प्रांतात आमी केन्नाच वापरनात पूण दुसऱ्या प्रांतात तांचो तो सदाचोंच शब्द आसता तो आयकून एक एकदां म्हाका अशें दिसता की अरे हे कितें शब्द पूण जेन्ना तांच्या कडल्यान जो अर्थ आयकता तेन्ना म्हाका दिसता की आमी हो शब्द वापरनात पूण हाचो अर्थ म्हाका खबर आसा आनी त्या जाग्यावयलो दुसरो शब्द म्हाका खबर आसा एक एकदां खूब मजेशीरय अनुभव येतात जाता कितें आमच्या प्रांतात आमी शब्द वापरतात आनी आमी तो सदांच वापरतात पूण तांच्या प्रांतान वतगीर तो शब्द ते वापरिनात कारण ताच्या खातीर तो एक वायट शब्द आसता अश्या वेळार एक एकदां हांसपाक येता पूण अश्या वेळार अशेंय जावपाक शकता की त्या मुखाल्ल्या मनशाची भावना दुभाव दुखावपाक शकतात ताका लागून ही भाशा खूब समृध्द आसाच तिच बरोबर ही आयकपाक उलोवपाक खूब सोंपी आसा